ہم لوگ سندھو ڈیم کرشنا ڈیم گنج جاتے ہیں وہاں جا کر بہت سارے مچھلیاں پکڑتے ہیں جیسا کہ مرل پاپلیٹ پاپلیٹ پاپلیٹ اور جھینگا جس کو انگلش میں پرونس کہتے ہیں پاپلیٹ مرل مچھی اور مرل مچھلی اور ہم لوگ ہماسا گنڈی پیٹ جاتے ہیں گنڈی پیٹ جا کر وہاں پہ مچھیاں پکڑتے ہیں وہاں کی مچھلیاں بہت تیز ہوتی ہیں بہت تیز صاف پانی رہتا ہے ادھر کا اور بہت سارے مچھلیاں ملتے ہیں مرل مچھلی پاپلیٹ پامپلیٹ پرانس پرونس ملتے ہیں اور سب سے مہنگی مچھلی پاپلٹ بھی سب سے مہنگی مچھلی ہے بام سب سے مہنگی مچھلی سات سو چھ سو سات سو روپئے کلو رہتی ہے اور مچھلیاں پکڑنے میں بہت محنت ہوتی ہے جال ڈال کر بیٹھنا پڑتا ہے اور ہما گنڈی پیٹ کے مچھلیاں بہت چالاک ہوتے ہیں پکڑ میں نہیں آتے بڑی ہوشیاری سے پکڑنا پڑتا ہے اور پاپلیٹ مچھلی مرل مچھلی آسانی سے پکڑی جاتے ہیں مچھلیاں یہ